हेलौ नोंथाङा थेखसि द्राइबार जोहोलाव ना औ नोंथांनि गारिखौ मानि भारा लांनो नागिरदोंमोन सासे लोगोखौ लायनो निउ बङाइगावसिम भाराफ्रालाय बेसेबांथो लागोन बांद्राया होनबा थाम रोजासो लाबा जाया होनबा ओरैनोथ' जि रिंगासो जाहैगोन हरनि दे औ दे हाब लोगोजों लोगोलाय बेसेबांथो लाबावनो ब्रा औ दे दे औ नैबे बेंथलसिम औ बेंथलसिम औ औ औ आं दायो कन्टेक नाम्बारखौ हवाथसापआव हरना दोननोसै नोंनिखौ औ दे औ औ औ दे दा बेंथलाव नों फैबानो जाबाय औ दे दे औ दे लायथारनांगोन दे आसा खालामबाय नोंखौनो दे दोनथ'लायनोसै